हैलो हांजी सर ॻाल्हायो हा हैलो हैलो छाता विकिणो हाणे तव्हां ज़मीन किथे था विकिणो साउथ दिल्ली में खपे हांजी हा दक्षिण दिल्ली में खपे लाजपत नगर न न लाजपत नगर में ई खपे थोरो पास हुजे न ॿारनि जो स्कूल घटि में घटि ॿ सौ गज़ त हुजे कोई ॻाल्हि न आहे रेट जी तव्हां परवाहु न कयो कोई ॻाल्हि न आहे कोई ॻाल्हि न आहे ॿुधायो केतिरी करोड़ में हूंदी मां वटि आहिनि एतिरा पैसा मां करे वठंदसि हा आहिनि घटि में घटि टे फ्लोर त हुजनि न हिकिड़ो किराए ते चाढ़ो हिकु ॿारनि लाइ खपे हिकिड़ो असांखे पंहिंजे लाइ खपे न न मुंहिंजो घोट हिनमें इलाही होशियारु आहे उहो ठहाराई वठिंदो पंहिंजे पाण हा हा अची वेंदासीं कल्ह अची वेंदासीं सुभाणे शाम जो को चई लगे हा चई लॻे ठीकु आहे तव्हां मो एड्रेस मोकिलिजो लोकेशन पोइ मां पहुची वेंदसि हा मां पंहिंजी छोकिरी सां गॾु अची वेंदसि ठीकु आहे तव्हां फ़ोन ते ई मोकिलिजो एड्रेस लोकेशन हा हिन ई नंबर ते मोकिलिजो हा हा हा हा कॉर्नर जो ई खपे हा हितां असांखे स्कूल बि थोरो पास पवंदो बस स्टॉप पास मार्किट पास विचो विच में पवंदो हा अच्छा अच्छा हा ॾेखारे छॾिजो महिरबानी न थोरो त घटि कंदो न हा हो त आमू साम्हूं थी करे ॿारहं घुरे थो घटि में घटि हा हा हो त थोरो रेट तोड़िंदासीं न मुंहुं मांगी क़ीमत केरु ॾींदो आहे अॼुकल्ह

हा हा मां अची वेंदसि